मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ भाषाए हमरा अरके मिथिला आओर बहुत मिठास भाषामे घुललए कोनो भी चीजके बोलयमे इतना मिठासए कि ककरो भी अपना ओर आकर्षित कए लय छै किआकि एतय अच्छासँ बोलय लऽ जाइ छै मैथिली भाषाके आओर मैथिली भाषाके खुदके व्याकरण है खुदके ओकर लिपि है खुद ओ अपन भाषाके सभ किछु है तऽ मैथिली भाषा हमरा अरके लेल बहुत बढिआँ भाषा छै आओर हमरा गर्वए कि हम मिथिलामे छी आओर मिथिला भाषा बोलय छी तऽ ई बहुत हमरा गर्व फील होइए हमर भाषाके लेल इतना इतना अच्छा बोलय छी कोई भी चीजके बोलयमे सरल तरीकासँ बोलि दय छी आओर ओहिमे गुस्सा भी नहि आबए मैथिली भाषा बोलयमे एतय सरल तरीकासँ बोलल जाइत छै कि ककरो गुस्सामे भी अहाँ बोलबे तऽ बहुत अच्छा लागत बोलयमे कि ककरो गुस्सा भी नहि होइ छै आओर गुस्साबला भी आदमी शान्त होइय जाइए सुनि कऽ तऽ मैथिली भाषा हमरा लिअ बहत बढ़िआँ भाषाए आओर हमर अच्छा लागए कि हमरा मिथिला मे छी आओर मिथिला मे पैदा भेलुँ हँ